हा कटाईअ ऐं छ्टाईअ जा भारत में केतिराई पर्व ऐं त्योहार जलिसा मल्हाया वेंदा आहिनि छो त पाण ॼाणूं था त भारत हिकु खेतीअ वारो देशु आहे हिते केतिराई त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त पंजाब में वेसाखी चैत्र वारे महीने में मल्हाई वेंदी आहे चांवरनि जी फ़सुल कटण करे वरी लोरी भी मल्हाई वेंदी आहे दक्षिण भारत में पोंगल बि अहिड़ो ई फ़सुल जे कटण वारो त्योहार ऐं ॾिणु ऐं जलिसो आहे मां हिकु दफ़ो पंजाब घुमण वई हुअसि त उते पंजाब जा माण्हू सभेई गॾिजी करे वैसाखी मल्हाइनि पिया त मां बि सभिनी सां गॾिजी करे वैसाखीअ जो पर्व मल्हायो त मूंखे उते ॾाढो मज़ो आयो